जोंहा बाथौ धोरोमा जोंनि गामिया जाबाय लावगाथा बागाजारि सुफा बेयाव जोङो मोनसे मन्दिर दङ बे मन्दिराव जों बाथौ फुजा होयो बोसोरारिबो होयो आरो समाव दामनाय देनायबो लाबोयो आरो आरो सम'याव मोसानाय मुसुरनाय बिदिनो लोगो थामसा आवथायनानै नै राइजोफोरा दौरि दौसा दङ बे दौरि दौसाफोरानो खिसुमान थगि थहागफोरखौ रायसंजोबो बिदिनो आरो समनि गेजेराव मिथिं जायो बे मिथिं जानायाव गाहाम गाज्रि गामिनि थाखाय बा बे मन्दिरखौ जों माबोरै फोलावनो हागोन फेदेरनो हागोन ना जौगाहोनो हानायखौनो नाजायो बिदिनो थाखा फैसानि आंखालाव समाव बिदि खालामो दासिम फैयै फैयै नै आं दा बोराय खालावनो सफैबाय धरिल' दासिमबो सालायगासिनो दङ आरो नै फैनाय मागोनि मंगलबारै गेदेर मोनसे फुजा माने बहुद गेदेर मानसि लाबोगोन होननानै खोनानो मोन्दों मिथिंआ गाबोनहालागै जागोन बेनिफ्राय बेयाव माइरं फैसा थाखा खांदों घरे घरे बेसे थाखा मोनो बेसे मायो बेफोरजोंनो गोरों गोरा गामिनि सेक्रेटारि हभाबथि बिसोरो रायज्लायनानै मेनेजिं थानायफोरा मेनेजिंआव फार गोलैनायफोरा दा बरथ'मान अब'खर मोनलायाखै खामानि मावगासिनो दङ मंगलबारैसो थारमाने जोंनि बियाबनि मानसि फैगोन बियाबनि मानसिफोरानो बे बाथौ धोरोमा माबोरैहाय गायनो गोरों जाखो माब्रैहाय जागोन बिनिनो आल'स'नानि मानसि लिंहरदों होननानै खिसुमान बुंदों आरो गाबोन मोनसे रायजोआनो मिथिंबो जागोन आरो जानाय लोंनाय लाहार फाहार थागोन आं दा मा बेसेबां होनबावनो जार जि जाय जिखौ गोसो होफैगोन आरो जामयैबो होगोन बिदिनो गेदेर गेदेर मानसिफोरानो फैनानै गोमोनांगोन होननानै खोनानो मोनदों गाबोनसो मोजांयै फुरा मिथिगोन आरो आं बारा बुंलिया बुंनांगोन नामा